मित्रांनो आयजकाल कानाक कान फोन लावन भोंवप इयरफोनान भोंवप हें एक सॅड समाजांत वाडत आसा इयरफोनाक जश्यो आमी बऱ्यो गोश्टी आयकतात तश्यो ताच्यो वायटूय गोश्टी आयकूंक येतात इयरफोन हे आपल्याक दिसता की इयरफोन लायल्यार आपल्याक मोबायल बोल्सांतलो भायर काडचो पडना आनी कोणालो फोन आयल्यार आपूण तो इयरफोनार ऑन करून तो मोबायल बोल्सांत दवरूनच तो आपूण घेतलो अशें म्हणून तो वापरता अशें आसा इयरफोनाचेर संगीत वापरूक वा आयकूंक मेळटा काही कोणाचीं लॅक्चरां आयकूंक मेळटात बरींय लॅक्चरां आयकूंक मेळटा वायटूय लॅक्चरां आयकूंक मेळटात अशे इयरफोन आमी लावन सकाळ फुडें ल्हानपणांतल्यान व्हडले लोक लायता ऑफिसांत वयणारे ड्रायव्हींग करणारे लोक लायतात इयरफोन आनी ड्रायव्हींग करता आसतना इयरफोन करून ड्रायव्हींग करतात ताचे मदीं तांकां फोन घेवपाक सोंपे पडटा ऑफकोज ज्या बऱ्या गोश्टी खातीर इयरफोनाचो उपयोग आमकां करपाक जाय त्या खातीर करचोच पूण इयरफोन चो उपयोग जो आसा तो ल्हान भुरगीं जेन्ना करता न्हय ताजो मोठ्यां मनशांचेर वायट परिणाम जाताच कंटीन्युअस्ली लावन ताजो उपयोग केल्यार पूण ल्हान भुरग्यांनी जर तो वायट परिणाम चड पद्दतीन जाता आतां इयरफोन लायल्या नंतर आमकां कितें दिसता आपूण एक बाबा मोबायल वापरणारो किंवा एक ताका तोंडाचेर सोब वाडयणारो अशें कितें तांकां दिसता अशें जायत पूण म्हजें मत अशें आसा इयरफोन बद्दल नेगेटीव आसा कारण इयरफोन लावन आमकां डायरेक्ट मोबायला वेलो तो मोबायल हें इलेक्ट्रोनीक हें आसा साधन आसा आनी त्या इलेक्ट्रोनीक साधनांतल्यान ज्यो वायरस जे आसात जे हवेंतल्यान आसात ते आमच्या कानाक मोठ्यान मोठ्यान आपटात आनी कानाचें नुकसान कानाच्या पड्ड्यांक तें आपडल्या आपटल्या कारणान ते कानाचें आमचें बरेंच नुकसाण जाता म्हणल्यार कानाची पोंय म्हणून एक पड्डो आसता पातळ कान्याच्या सोला इतलो पातळ आसता ताका मातसो जरी धक्को बसलो तर ताजेर तो आमकां भेरेपणा येवपाक शकता आनी ल्हानपणा पासून जर ही आमी सवंय केली तर जवळ जवळ आमची एक चाळीस पंचेचाळीस वर्सां जाता म्हणसर आमचे कानाक पूर्ण आमचे भेरे जातले अशें म्हाका दिसता ताजो वायट परिणाम जावन हो फक्त कानाचेर वायट परिणाम जायना पूण आमच्या मेंदवाचेर पूण वायट परिणाम जाता मेंदवाचेर कसो वायट परिणाम जाता कारण त्यो रेस ज्यो आसा त्यो कानान ज्यो वतात त्यो कान मेंदू दोळे हे सगलें एकमेकां कडेन कनेक्टेड आसात थ्रोट आनी त्या कारणान ताचो परिणाम मेंदवाचेर पूण जाता आनी आमचो कँसर सारको वायट रोग जावपाचे पूण शक्यता आसा आतां इयरफोन वापरप हें बरें कांय वायट हें सांगपाची म्हाका गरज ना कारण वायट अशें म्हजें मत आसा हांवें एकदां मडगोंवच्यान काणकोण येतालो आनी करमल घांट चडटालों चडटा एका एकटो एकटो बायकवालो ताणें इयरफोन घातले कानाक आनी तो म्युजीक आयकतालो आनी ताज्या लक्षा इतल्या म्युजिकाक तो इतलो घूल्ल जालो की सकयल्यान जी गाडी चडटाली कार ती चडटाली ते कारेक ताज्या टर्नार डॅश मारलो डॅश मारपाचें कारण कितें जालें कारण तो म्युजिकांत दंग उरलो इयरफोनाचे म्युजीक जो जें आयकतालो तातूंन दंग उ उरलो आनी फुडल्यान जी कार येताली ती कार ताका पत्तो लागलो ना डायरेक्ट ताका डॅश मारली आनी ती बायक पडली आनी ती एक ऑन दी स्पोट तो भुरगो गेलो हो हांवें दोळ्यांनी पळयल्लो एक इनसिडंट आसा एक्सीडेंट तो आतां म्हणून म्हाका दिसता की हे अशे प्रकार एक्सीडेंट पूण जावप हे इयरफोना मदें जातात आतां पुलीस डिपार्टमेंटान रूल काडला आर टी ओन रूल काडला की इयरफोन लावन गाडी चलोवप ना आयकप ना फोन घेवप ना फोन घेतलो जाल्यार मदीं रावन घेवपाक जाय चलता चलता गाडी ड्रायव्हींग करता आसतना फोन घेवप ना अशे जे रुल्स आसा ते खरोखर हाजे बरे रूल काडल्या उत्तेजन देणारे रूल काडल्या पूण इयरफोनाचो उपयोग वारंवार जर आमी केलो तर तो आमच्या आरोग्याक घातक थरता आनी कानाक नुकसान करता आनी आपलें माना मनाची कानाची आयकपाची शक्ती जी आसा ती शक्ती हळुहळू आमची कमी जाता आनी आमी इयरफोना शिवाय हातूंतल्यान आयकप खूब कमी जाता आमकां म्हणून म्हजें मत हें इयरफोना बद्दल की हें इयरफोन वापरप ना कमी करचे जेन्ना जरुरी काम आसा तेन्नाच लावचें नाल्यार तें लावचे न्हय आतां ल्हान भुरग्यांक घरांत एक सात आठ जाण लोक आसात फॅमिली मेंम्बर्स आसात आनी फॅमिली मागीर एकठो टी वी पळयता एकठो रीड करता आनी एकठो इयरफोन लावन आपलें जें आपल्याक जाय तें आयकता तें बरें आसतलें काय वायट आसतलें तें दुसऱ्या लोकांक आयकूंक येना आपणें इयरफोन लायलो की आपल्याक मोबायलाचें जें कितें उलोवप आसता तें वायट उलोवप जें आसता तें त्या भुरग्यांकच इयरफोन लायला ताकाच आयकूंक येता दुसऱ्यांक आयकूंक येना म्हणून तो बरें आयकता काय वायट आयकता तें दुसऱ्या लोकांक हाच्या घरांतल्या वडीलधाऱ्यां लोकांक कळना म्हणून आपलो भुरगो चली किंवा चलो ते बऱ्या गोश्टी कडेन वयता काय वायट गोश्टी कडेन वता तें तांकां ताजो अंदाज घेवपाक येना हाजो हाजो रिजल्ट असो जाता की ती भुरगीं हळुहळू ल्हान भुरगीं जीं आसा विद्यार्ती आसा ते बापाय पासून आवय पासून फॅमिली पासून ते हळुहळू वेग जातात आनी वायट कर्म करपाक ते प्रवृत्त जातात अशे पळय जे काही घटना घडल्या वेगवेगळ्या मोबायलांच्या माद्यमांतल्यान आमी वळखी करतात आनी वळखी आनी ताजें रुपांतर मागीर फ्रेंडशीप म्हूण जाता फ्रेंड्स वयता खंय तरी व्हरता मागीर ताजे नंतर वायट कर्मां करता आनी एक ते खून खराबा जाता आनी तुजी वायट दृश्कृत्यांनी जाता ते इयरफोनाच्या माद्यमांतल्यान मोबायलाच्या माद्यमांतल्यान जाता म्हणून म्हजें स्पश्ट मत आसा की आमी इयरफोन वापरप ना वापरल्यार आपल्या कानाक नुकसान ब्रेनाक नुकसान मेंदू नुकसान आनी आपल्या आरोग्याचेर तर परिणाम जाता आनी ताजो जिवनाचे परिणाम जाता अशें म्हजें स्पश्ट मत आसा